कोंकणी भाशा मंडळां कडेन संबंदीत कार्यावळींनी हांव पयली धरून आशिल्लो आनीक व्हळू व्हळू म्हळ्यार जेन्ना युवा महोत्सव सुरू जाले तातूंतल्यान भाशा मंडळा कडेन एक नातें जुळ्ळें आनी तातूंतल्यान मागीर ताच्यो कार्यावळीं ताच्यो उपक्रम हांवूय बी वांटो घेवपाक लागलो आनीक म्हजे परीन जे सहकार्य जाता तें करपाक लागलो जेन्ना पुर्णानंद च्यारी अध्यक्ष जालो दोन हजार चार पांच ह्या कार्या कार्यकाळांत त्या वेळाचेर पयले फावटी कोंकणी भाशा मंडळाचे वेवस्थापनाचेर गेलो आनी मागीर कन्ट्युनियस हांवें सतरा वर्सा मुखेल समितीचेर हांव आशिल्लो पुर्णांनंद च्यारीच्या नंतर जेन्ना प्रशांत नायक अध्यक्ष जालो ताच्या दुसऱ्या कार्यकाळांत हांव सचीव आशिल्लो आनी ताजे नंतर मागीर अध्यक्ष जालो कोंकणी भाशा मंडळ पयलीं एक कोंकणी मुळावी शाळा चलयताली प्रायमरी शाळा ती कोंकणी मिडियमांतल्यान चलयतालीं आनीक एक वेळाचेर ताची पट संख्या चार क्लासिंनी मेळून सादारण एकशें तीसएकशें चाळीस बी आसताली तीं सादारण व्हळू व्हळू कमी जावन बाव्वनाचेर पाविल्ली मागीर एक असो विचार आयलो की माध्यमीक शाळा सुरू करची आनी हांव ज्या वर्साक अध्यक्ष जालो त्याच वर्साक माध्यामीक शाळा सुरू जाली आनी सद्याक आमच्या माध्यमीक शाळें भितर कोंकणी भाशा मंडळाच्या साडे तिनशें भुरगीं शिकतात आनीक मुळाव्या शाळें भितर प्रायमरी शाळें भितर एकशें ब्याणव भुरगीं शिकतात शाळेचे काम हे मुळावें आशिल्ल्यान म्हळ्यार देणग्यो घेवन मागीर ताचे सगळें साधन सुविधा तयार करप हें एक आव्हान आशिल्ले आनी तें जावन पडलें ताचे बरोबरच आमी बाल साहित्या भितर खूब काम केलां आमची एक टीम आशिल्ली एक पंगड आशिल्लो जो म्हळ्यार पोडतिडकीन वावर करून कितेंय जर मोख जर दवरली मुखार जाल्यार ती पोटतिडकीन हे करून वावर करून ती साद्य करतालो बाल साहित्या भितरय बी आमी सादारण म्हज्या कार्यकाळांत सादारण दोनशेंक पुस्तकां उजवाडायली तातूंत भितर गोंयच्या लेखकाच्यो बी काणयो आशिल्ल्यो अणकारीत काणी आशिल्ल्यो मागीर शिक्षणीक साहित्य आशिल्ले ऑनलायन आमी अणकारून घेतिल्ल्यो काणयो आशिल्ल्यो अश्यो कितल्योश्योच काणयो आमी अणकारीत केल्यो आनी उजवाडायल्यो पेटूल ही संकल्पना आमी त्या वेळाचेर सुरू केली ज्यातूंतल्यान वर्साकय वर्स भरा जितलें आमी साहित्य एकठांय करतालें म्हळ्यार तयार करतालें ते त्या दिसाक आमी उजवाडायताले आनी तो एक ग्लेमर हाडपाचो यत्न आमी केलो जो आमचो यशस्वी जालो आनी आमी सादारण म्हज्या कार्यकाळांत स पांच शाणी मस्तीच्यो सी डी ल्हान भुरग्यांच्यो गितांच्यो सी डी उजवाडाक हाडल्यो तशेंच जे प्री प्रायमरी म्हळ्यार जे बाल वर्गां खातीर ज्यो आमकां गाणी मागीर बडबड गितां जाय आशिल्ली किंवां जे शिक्षणीक सुविधा आसा ना आमकां तयार करपा जाय आशिल्ल्यो सो तें सगळें आमच्या कार्यकाळां भितर करपाचें आमी यत्न केलो आनी खुबश्यो गजाली जावन पडल्यो सादारण एकशें वीस बडबड गितांक चाली लावन त्यो रेकॉर्ड करून ताच्यो आमी पेन ड्रायव्ह सी डी बी तयार केल्यो जेन्ना काम चलताले त्या वेळाचेर सगळें अशें जे जेन्ना जेन्ना कोणा कडेन हे मागता मदत मागता ते सहजपणान म्हळ्यार अपेक्षा नासतनाय बी इतलें चड बरें तरेन खुबशें सहकार्य दितालें आनीक कसलीच पयशांची हे आस धरनासतना म्हळ्यार आप हाणें म्हळ्यार स्वता जावन मुखार येवन ही सेवा दितालें आनीक अशें तरेन खूबश्यो गजाली जावन पडल्यो एकदां एकटो म्हाका म्हणपाक लागलो की तुवें भाशा मंडळाक खूब वयर काडलो हांवेन म्हळें ना भाशा मंडळान म्हाका खूब वयर काडलो म्हाका पयली कोण जे वळखनाशिल्ले ते आता चार जाण वळखुपाक लागल्यात